میرے پسندیدہ روحانی اُستاد میرے ایک اسکول کے ٹیچر ہیں وہ بہت ہی اچھا پڑھاتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں مجھے اُن کے بارے میں اِس طرح پتہ چلا کہ جب میں پہلے دِن اپنے اسکول گئی مجھے وہ دِکھے جو میرے فام جمع کرانے تھے وہ سارے فام اُنہوں نے سبمٹ کروائے اُنہوں نے میری بہت مدد کی اُن فامس کو بھرنے میں اور کئی ساری ایڈمیشن سے ریلیٹڈ مجھے انفامیشن بھی دیں مجھے کہا کہ اپنے آدھار کارڈ کا نمبر چینچ کرا کے لاؤ اور اُس پہ جو نام چلتا ہے وہ والا نام ڈلوا کے لاؤ تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ایسی بہت سی انفارمیشن اُنہوں نے مجھے دیں اور میرا ایڈمیشن ہُوا وہ ٹیچر تب سے لے کے آج تک میرے اُستاد رہے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں وہ مجھے اُن کے بارے میں اپنے اسکول سے پتہ چلا تھا اور اُن کی جو قابلیت ہے میں جو بھی کچھ ہوں اُن کی بدولت سے ہوں اُنہوں نے مجھے بہت ہی اچھے راستے پہ چلنا سکھایا ہے